आङो मैया गांसे लंपेन्ट बायदोंमोन बे लंपेन्टआ जोबोद मोजां आरो गाननोबो जोबोद मोजां नांदों आरो लंपेन्टा फरमेल आरो बेखौ गाननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं जिबायदि लुबैदों बेबायदिनो आङो बे प्रडाक्टखौ बायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो प्राइस हिसाबै बेयो नाइन हाण्ड्रेड लादों आरो आं बेखौ गाननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदिनो आङो गाननानै जोबोद गोजोननाय मोननायखौ आङो नैबे समाव फोरमायदों मानो होनोब्ला आं जिबायदि लुबैदों आरो जिबायदि प्रडाक्ट आं बेखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गाननायाव जेरैबायदि स्मुथ आरो जेरैबायदि गोजोननाय बे प्रडाक्टखौ लानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों